ओरैनोथ' जोंनि ओनसोलाव रियेलमि सेमसां आरो एमआइ मबाइलखौ बांसिनानो बाहायो हमना ला आंनियाबो रियेलमि बेफोरबायदि आरो दा आंनि जानबुङाव जिहेथु आङो नेसारेल नेसारखौ मोजां मोनो हिसाबै आङो नेसार पिकसारफोरखौ बांसिन लायो आरो आंनि जि रियेलमि मबाइल बे मबाइलखौ आङो बारा मोजां मोना जिहेथु मोजां मोना माने दाम खमनि हिसाबै जिहेथु पिकसार कुवालिटि एबा बेफोरो माने मोजां जाया आरो केमेराफ्राबो बारा थिक नङै हिसाबै आङो बारा मोजां मोना आरो